میرے علاقے میں کئی ایسے ادارے موجود ہیں جو فنون لطیفہ کی مختلف شکلوں جیسے مصوری خطاطی مجسمہ سازی گرافک ڈیزائن فیشن ڈیزائن اور دیگر بصری فنون میں تربیت فراہم کرتے ہیں ان میں نمایاں ادارے درج ذیل ہیں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کالج آف آرٹ دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی دہلی کالج آف آرٹس اینڈ کرافٹس یہ ادارے نہ صرف تربیت فراہم کرتے ہیں بلکہ آرٹ کو ایک پیشے کے طور پر اپنانے کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں